एक बेर हम दिल्ली जेबाके लेल पटना जङ्क्शन पर रही ओहिठाम हमर रिजर्वेशन भेल रहए राजधानी एक्सप्रेसमे हम चढ़लहुँ ओतुका हम व्यवस्था देखलहुँ बहुत ही साफ सुथरा आओर कोनो तरहकेँ कोलाहल नहि अपन अपन बर्थ पर अपन अपन सीट पर सभ बैसल अछि कोनो तरहकेँ नहि कोनो भीड़ भीड़ हुए नहि कोनो एहन तरहकेँ कोलाहल रहए एकटा चीज हम बहुत नीक दखलहुँ ओकर जे छै चाहे ओ बाथरूम हुए या ओहिमे मे आबए बला या किछु भी बेचए बला हुए ओ बहुत साफ सुथरा रहए ताहि लेल हम राजधानीके बहुत नीक ट्रेन बुझैत छी ओहिसँ हम सफर केलहुँ यऽ